नमस्कार आप नीलकण्ठ ट्रेवलर्स से बोल रहे हो मैडम मुझे मैं जयपुर से हूँ मुझे मुझे मतलब मैं यहाँ से जयपुर घूमने जाना चाहती हूँ और विथ फ़ैमिली के साथ हम सात लोग हैं और पाँच दिन का हमारा टूर करना है जयपुर में जो भी जयपुर में सारी जगह घुमनी है पाँच दिन रुकेंगे तो यही करना है और आसपास भी जो भी जगह है वो पंद्रह हजार अच्छा तो आपके वो बस कौन सी ट्रेवल बस है या कोई कार है नहीं आप तो हमारी सात मेम्बर्स के हिसाब से कर लो ठीक है ए सी है उसमें या नॉन ए सी अच्छा कोई नहीं तो मैं यह कह रही थी अभी रहने की व्यवस्था मतलब आप आप कर सकते हो जैसे होटल है बुक है खाना है हाँ वो तो कोई नहीं तो हम यह चाहते है कि भई सब एक साथ ही हो जाए तो हमें भी इधर उधर भटकना नहीं पड़े जैसे खाने का भी एक जगह हो जाए रहने का भी हो जाए और घूमने फिरने के लिए टैक्सी कार भी ऐसी जगह मिल जाए आपके तो भाई यही काम है अच्छा वो भी ठीक है तो आपका तो रात दिन का काम है तो हाँ तो फिर कैसे क्या थोड़ा बताए बजट इसका कितना हो जाएगा हेलो कह रही हूँ यह सब मिलाकर कितना बजट हो जाएगा तीस हजार हो जाएगा ठीक है फिर तीस हजार यह मतलब आप रहने की होटल सिटी में ही मिलेंगी या साइड में कहीं

हाँ हाँ चलो यह तो ठीक ही है तो फिर क्या क्या मतलब बुक कर दीजिए हमारा कल का ट्रिप कैसे क्या फिर अच्छा तो पंद्रह हजार तो मैं आपके एडवांस डाल देती हूँ अभी और कल आप आ जाना आपका टाइमिंग बता देना सुबह दस बजे से ठीक है एड्रेस तो अभी मैं बता देती हूँ आप लिख लीजिए परिहार नगर परिहार नगर अस्सी फुट रोड यह दस नंबर गली में हाँ मैडम ठीक है तो हाँ हम तैयार हैं और आपका एडवांस अभी मैं ऑनलाइन कर देती हूँ ठीक है तो फिर धन्यवाद मैडम